बिलकुल अपन काज आओर पढाइके बारेमे हम बता सकै छी हम मैट्रिक पास कए लियै सी बी एस ई बोर्डसँ इन्टरमीडिएट कए लियै सी बी एस ई बोर्डसँ ओकराबाद ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्ससँ कए लियै दिल्ली युनिवर्सिटी गुरु तेगबहादुर खालसा कॉलेजसँ ओकर बाद हम कए लियै हम स्पोर्ट्समे रूचि रहै हमरा काफी स्पोर्ट्समे नेशनल स्टेट लेवल मेडेलिस्ट छियै तऽ ओकरबाद हम ने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कएलियै कुरुक्षेत्र युनिवर्सिटीसँ ओकरबाद फेर हमरा मास्टर कएलियै मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जे कएलियै पञ्जाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढसँ जाहिमे शारीरिक शिक्षकके आब हमरा उपाधि मिलि गेलै हँ इन टी जी टी आओर पी जी टी दुनू तरहसँ हम एलिजिबल छियै ओहिमे हम शारीरिक शिक्षाके बारेमे पूरा शरीरी शरीरके विज्ञानके बारेमे हम पढ़ा सकै छी बता सकै छी जाहिमे बच्चा सबके हर बच्चाके डिफार्मिटी आओर स्पोर्ट्स ट्रेनिङ्गसँ लऽ कए गेम्स ऑफ स्पोर्ट्सके जानकारी हम हर छात्रके दऽ सकै छी आओर शारीरिक शिक्षाके बारेमे हर इन्सानके थोड़ा बहुत पता होना चाही